तुस मिगी अपने बारे च दस्सी सकदेओ के तुस कुत्थै दे रौह्ने आह्ले ओ होर तुस अजकल केह् करै देओ और इस जगह् उप्पर पुज्जने लेई तुसें केह्ड़ियां केह्ड़ियां मुश्कलां जेह्डियां हासल कीतियां न ओह् थुआड़ा परोआर किस प्रकार दा ऐ थुआढ़ा सांझा परिवार ऐ जां तुस अलग रौंह्दे ओ जां अज्ज अज्ज दे टाईम च तुस केह् करै दे ओ मिकी अपने बारे च इक जेह्ड़ी थोह्ड़ी मती जिन्नी बी जानकारी होई सकदी मिकी अपने बारे च तुस जानकारी देओ ठीक ऐ जरूर सर अ'ऊं जगानू दा रौह्ने आह्ला आं बागपुर दा रौह्ने आह्लां मेरी बड़ी अच्छी फैमली ऐ जेह्ड़ी अस सारे किट्ठे रौह्न्ने होन्ने दादा दादी कन्नै रौह्न्ने होन्ने ते साढ़े दादा होर बड़े बजुर्ग होई गेदे हुन ते ओह् पैह्लें नौकरी करदे हे फौज बिच ते साढ़ी दादी बी जेह्ड़ी ऐ टीचर रेह्दी ऐ ते साढ़े घर परोआर मेरे भापा दा नांऽ संजीव सिंह ऐ ते मम्मी मेरी हाऊस वाइफ ऐ भापा मेरे कोर्ट बिच लग्गे दे ते बड़ी प्ररेणा थ्होंदी मिगी अग्गें बधने दी ते भी जैह्लूं अ'ऊं प्राइमरी बिच पढ़दा हा मिगी बड़ी सारी मुश्कलां जेह्ड़ियां न मिगी सैह्न करने पेइयां उत्थै रोड़ बी निं होंदे हे पक्के ते टीचर बी इन्ने शैल नेई होंदे हे माड़े माड़े गै होंदे हे डंडा लेइयै मारदे हे असें ई बड़े असें जुल्म सैह्न कीते दे हे ते भी मेरे घरैआह्लें सोचेआ कि इत्थै पढ़ाई निं ऐ शैल चलै दी ते इसी अस उधमपुर उत्थै पाउड़नेआं स्कूल पाउड़नेआं ते भी अ'ऊं डी पी ऐस्स गेआ उत्थै पढ़ेआ शैल एजूकेशन लैती में शैल पढ़ाई कीती ते भी अग्गें जाइयै मेरा किश बनेआ किश सुधार होएआ मेरी गंदी आदतां छुड़कियां में शैल शैल दोस्त बनाए अपने भी पढ़ाई बिच पूरा ध्यान दित्ता ते दसमीं च हाली पुज्जेआ में में अस्सी परसैंट नम्बर लेइयै अपने माऊ बब्बै दा रोशन कीता नांऽ ते भी ओह्दे बाद च ग्यारमीं ग्यारमीं बाह्रमीं बिच में डी पी ऐस्स छोड़ी ओड़ेआ ते भी अ'ऊं गेआ उठी ब्रह्म ऋिशी स्कूल बांवरा बड़ा गै शैल संतें दा स्कूल हा उत्थै बड़ी सारी आरतियां कराई जंदियां न बड़ी सारियां अ कराई जंदियां न ओह् कराई जंदियां प्रार्थना बड़ी सारियां प्रार्थना कराई जंदियां न उत्थै ते बड़ा गै शैल स्कूल ऐ उत्थै मिगी बड़ी सारी प्रेरणा थ्होई बड़ी सारी मंत्र सिक्खने ई थ्होए बड़े शैल उत्थै जग होंदे हे उत्थै इक प्रींसिपल ऐ ओह् बड़ी गै शैल ऐ ते सारे जेह्ड़े टीचर हे साढ़े सैह्पाठी हे बड़ी स्पोर्ट करदे हे असें ई बड़ी मदद करदे हे कोई बी कम्म होंदा हा मदद करदे हे साढ़ी ओह्दे बाद च ट्वैलथ कीती में बड़ी शैल नम्बर लेइयै कीती ट्वैलथ ते माऊ बब्बै दा नांऽ रोशन कीता नांऽ अपना ते ओह्दे बाद में कालेज जाइयै ते फ्ही कालेज बिच फ्ही तुसें ई पता ऐ गै कि बड़े गै बक्खरे बक्खरे बच्चे मिलदे केईं बड़े गै अनोखे बच्चे उत्थै होंदे ते भी में इक अपना दोस्त बनाया जेह्दा नांऽ मनीश हा बड़ा गै शैल दोस्त हा मिगी ओह्दे बिच बड़ी गै शैल शैल गल्लां लग्गियां कि ओह् मेरे आंह्गर ऐहा मेरे आंह्गर हा ते अच्छा लग्गेआ मिगी ओह्दे नै मिलियै ते बस में इ'यै आखना चाह्न्नां कि बस इ'यै भी हुन मेरी पढ़ाई चलै दी ऐ ते हून में अंडर ग्रैजुएट आं ते हून में कालेज बिचा निकलियै भी अग्गें जाना ते किश कोर्स करने